میرا نام عافیہ ہے اور میرا لینڈ لائن نمبر زیرو ایک ایک تین پانچ دو نو نو چار ہے حال ہی میں یہاں ایک شدید طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے باہر ٹیلیفون کے تار بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے میری لینڈ لائن فون سروسز مکمل طور پر بند ہو گئی ہے اور میرے مجھے فوری مدد درکار ہے براہ کرم جلد از جلد میرے علاقے میں ٹیلیفون کے تاروں کی مرمت کر کے میری لینڈ لائن سروس بحال کریں کیونکہ یہ سروس میرے لیے بہت ضروری ہے میری جگہ کا پتہ ہے مدھو وہار دوارکا پانچ میں آپ کی فوری کارروائی کا فوری کارروائی کی منتظر ہوں شکریہ